हमारे यहाँ घर पर हम गरम मसाला बनाती हूँ हमारे यहाँ गरम मसाला नहीं मिलती है और बस सब्जी में सैजन भी नहीं मिलती है हमें सैजन की सब्जी बहुत अच्छा लगती है मगर हमारे गाँव में सैजन का पेड़ नहीं है सैजन हमें नहीं मिलती हे सब्जियाँ और गरम मसाला नहीं मिल ती है और हम लड्डू बनाते हैं उसमें इलाइची उलैची सब डालकर बनाती हूँ पर इधर इलाइची भी नहीं मिलती है इसीलिए सब्जियाँ हम बनाती हूँ तो अपनी आप मसाला तैयार करती हूँ सैजन में गरम मसाला सैजन के भाजी में गरम मसाला लगता है बनाने के लिए लेकिन फिर भी हमें गरम मसाला यहाँ पर नहीं मिलता है और हमारे यहाँ सैजन का पेड़ भी नहीं है और